हाँ पशुपालन ले लिए जो भी बीमा पशुओं को बीमारियों के प्रभावी के लिए प्रभावित रहते हैं तो उसके लिए हम खुरपका मुहपका का भी जब हो जाता है तब उसके लिए भी हम दवा डाक्टर को बुलाते हैं डाक्टर को बुला कर और उसको हम दवा कराते हैं ठीक हो जाता है उसके बाद एक बार ठण्डी में ठण्डी उनको लग गया हमारे गाय को भैंस को तो भैंस को लगने के बाद उसको हम कढ़ाई में आग को सुलगाए सुलगा कर और उस में जो है कि जमाईन और बोर को बोरे को रख कर उस में उसको धुआँ दिए भैंस भैंस को धुआँ देने के बाद उसको जमाईन का सत जो होता है जो होता है उसको धक् की की माध्य रोटी के माध्यम से और ढरकी की माध्यम से उसको दिया दिए उसको वो जो ठण्डी लगा था वो ठण्डी जो कम हो गया धीरे धीरे धीरे धीरे कम होता चला गया दो दी दो दिन में और सुबह शाम सुबह शाम हम उस ठण् उस को जो कि हम उपयोग किए और अ उसको उसे जो कि बहुत अराम मिला

पशु को को भी बीमारी हो गया जिससे कि उसको निपटान नहीं हो रहा था कंडी बान्ध लिया दो दिन पहले से हम वो परेशान हो गए थे तो हम वहाँ का भैया का करत है कर रहे थे तो उसके बाद तो कहने यार उसको निपटान ही नहीं हो रहा है हम क्या करें यार बड़े परेशान हैं तो तो मैंने कहा कि जाइए लाल साबुन लाइए हम उसका उपयोग कर देंगे दवा कर देंगे तो उन्होंने जब गए लाल साबुन लाए तो उसको काट काट काट काट टुकड़ा टुकड़ा कर के और पानी लेकर थोड़ा सा लितपित बना कर उसके निपटान के रास्ते से पूरे साबुन आधे साबुन को चढ़ा दिए आधे घंटे का समय पास होते होते वो इतना तेज़ जाली जल्दी जल्दी जल्दी निपटान किया कि उसको बहुत ही आराम मिल गया उसको

और उसके बाद और वो बहुत हष्ट पुष्ट हो गई और अच्छा लगा भी और सब बहुत तारीफ़ लोग कर रहे थे जिससे कि हम भी ख़ुश हो गए हमारेा परिवार भी ख़ुश सब भी ख़ुश रहते रहते हैं